जय झूलेलाल मुंहिंजे घर में हिक फ्रिज आहे हुन में करंट थो अचे ऐं मुंहिंजे ॿारनि खे बि मां ॿ टे दफ़ा करंट अची चुको आहे त मूंखे डपु थो थिए कीअं फ्रिज यूज़ कयूं वर्लपूल जो फ्रिज आहे असांजे घर डबल डोर

अच्छा ऐं

मां संडे ॾींहुं फ्री थींदुमि संडे ॾींहुं अची सघो था सुठो ठीकु आहे ऐं ॿियो वॉशिंग मशीन में तकलीफ़ आहे उहो बि ढंग सां कमु न थो करे हुन में बराबरि घुमे कोन थो अंदरि ऐं हुनजो वॉशर घणी विज़िट चार्ज आहे विज़िट चार्ज अच्छा त पर तकलीफ़ हा त पर फ़ी थोरी वधीक कोन अथव तव्हांजी मां पिछले दफ़े सॾु कयो हुओ हुननि त सौ रुपया वरिती हुई ठीकु आहे त तव्हां संडे ॾींहुं घणे लॻे ईंदव हा त संडे ॾींहुं ॿारहें लॻे अची वञिजो हा ऐं हुन में अगरि कुझु ख़र्च हुजे त उहो घणो अची सघंदो आहे कुझु अंदाजो

हज़ार पंद्रह सौ वधीक ख़र्चु था चयो थोरो घटि न थी सघंदो आहे ठीकु आहे त संडे ॾींहुं अची वञो जय झूलेलाल